दाथ' मोसौनिफ्राय बुंलांसै आं मोसौखौ जोङो फिसियो जोलैनि थाखाय फिसियो आमफ्राय बिदिनो जोथोन लायो जोथोन लानानै जोङो गांसोनि गांसो आराम जाहोनांगौ जाहैयो गांसो मोजाङै खाब्लासो गांसो गोनाङाव खाब्लासो मोसौआ देरलांगोन जोलैयाबो एरलांगोन आरो बिनिफ्राय मोसौजोंनो जों अनेख खेथि बाथि मावो हालएवो मोसौ हालुवाजों हालएवनानै जायो जोङो दुब्लियाव माइ गायनानै जायो बेजोंनो जोङो आबादखौ मोनो गथ' गथाय बेफोरजोंनो आबादजोंनो जों खाङो आरो बिनिफ्राय माबायो दाउ अमानि बेलायाव अमाखौ जों बायो गोरलैनिफ्रानो बायनानै फेदेरो फेदेरनायाव आदार होनांगौ जायो होमब्लासो देरगोन आदारआ बोथिथाम होनांगौ बिदिनो खायद'खौ आदार गुन्दै माइनि गुन्दै होनानै जाहोयो फेदेरो फोलावो दा बिदिनो देरब्ला बिदिबो सोरबा फिसाया खासि मबेबा बुन्दि जायो बिदिनो आठथा दसथा मोनो बिदिनो फेहेरो बेखौनो जोङो फाननानै बेफोरजोंबो जोङो उन्नुथि जायो न'खरा गाननाय जोमनाय न'खरखौ खांनो हायो आरो अमा दाउजोंबो बेमार जाब्ला ड'क्टरनाव जगाजग लानानै ड'क्टरनो खिन्था हैनानै जोङो मुलि लाबोयो अमानो आदाराव होनानै फैयो बेफोर बिदिनो लासैनो बेमारा बिदिनो खेबनै खेबथामसो जाहोब्ला मोजां जालांबाय आरो अमाया राखां लांबाय आमफ्राय बिदिनो दाउआबो दाउ जोलै लानायाबो दाउ लाबोबाय जोलै लाबोबाय दाउज्ला थाबावबाय ओमफ्राय बिदिनो आदार होबाय देरबाय लावबाय बिदिनो दाउआबो बिदिनो मोनखायो आरो बुरजा बुरजा बिदिनो दसथा बार'था गाहाम बिमा मासेया खाङो बेफोरखौनो फेदेरनानै जोङो बेखौनो आलासिफोर फैब्ला बेखौनो सिथारनानै जाहोनो हायो देरबाय नालाय ओरै फाननोबो हाबाय फाननानै बेफोरजोंनो जों खरस सोलिहोनो हायो आरो जानाय लोंनाय बे दाउआबो बेमार जायो बे ड'क्टरफोरनाव लायब्लानो बेमारनि थाखाय बासायो आरो मुलि हरो ड'क्टरफ्रा माबायदि जादों होननानै खिनाय मानायब्लाबो बिसोरनो हरजोबगोन खिन्था हैनांगौल' आरो ड'क्टरनो होमब्लानो हरबाय होबाय बिदिनो बासायबाय एरलाङो बिदिनो दाउआबो बेफोरजोंबो जोङो न'खर खांनो हायो फाननानै सोलिनो हायो ओमफ्राय

आं बुंला नामा